असांजे महराष्ट्र में घणे ई त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं त होली ॾियारी चेटीचंड जो मेलो गणेश रखणु एकाणनि में माता रखण ऐं ॿिया बि चङी त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि हुननि त्योहारनि में सभु धरम जा माण्हूं ॿिना कंहिं भेदभाव जे ख़ुशीअ सां हिक ॿिए सां मौज मस्तियूं कंदा आहियूं ऐं ख़ुशियूं कंदा आहियूं